आंनि भिभ' मबाइलनि चार्जारा एसेबां मोजां नङा बेजों मोनफानाय चार्जारा थाबनो नस्थ जादों आरो हेडफन बेबो मोजां नङामोन बेबो थाबनो गाज्रि जादों